जिवआव आं गिबि खेब जेंना मोनो होनोब्ला आं बेखौनो बुंनो हायोदि जेब्ला आं मेट्रिक आनजाद लिरदोंमोन बे समाव आं जोबोत जेंनायाव दंमोन बे समाव जोंहा न' सेरावनो हाबा हाबाबो सोलिदोंमोन आं बे हाबा सोलिबाय थानाय समावबो आं गावखौ सोलिबाय थानाय समाव जो आं गावखौनो जोबोत जेंनायाव गोग्लैनाय बादि मोनदोंमोन जोबोत हाल्ला न' खाथियाव हाल्ला जादोंमोन फरायनाय समाव आं गोसो होनानै एबा फरायनो हायाखैमोन थेवब्लाबो आं गावखौ गोसो हमथानानैब्लाबो जाखिनि हायो आं बेखौ फरायदोंमोन बेबादिनो आं समखौ बारहोहरदोंमोन आरो बेबादिनो आं जेब्ला आन आनजाद लिरनो थांदोंमोन अब्ला लामा सेराव आं थांनाय गारि जे आं रिजाब लानानै थांनाय गारिया लामा गेजेरावनो पामसार जाना होदोंमोन बे समाव जोबोत खस्थ' एबा जेंनायाव गोलैदोंमोन साखाथियाव गारि गेरेज मोननायखायसो आं बे गेरेज मोननायखायसो बे गारिखौ फोखाबनानै आङो इक्जामाव इक्जाम हलआव एबा हाखु दाखुयै सहैनो हादोंमोन बेबादिनो आं गोबां लाइफआव जेंना मोनबो बावदोंमोन बेनो आंनि गिबिसिन एबा गोसोखांथाव सोमोनांथाव गिबि जेंनामोन आरो बेबादिनो आं फिसा फेनला फिसा फेनला माखासे जेंना मोनबावदोंमोन बेफोरखौ मख'थला